डांसर खे समाज में इलाही मुश्किल जो सामनो करिणो पवंदो आहे पहिले जाइफ़ां घर खां बाहिरि वञण लाइ मना कबो आहे फ़िर धीरे धीरे जाइफ़ुनि सां गॾु ॿार छोकिरी अॼुकल्ह डांस में इलाही अॻिते आहे हिकु एक्ज़ांपल मां ॾियांव थी सुधा सुधाचंद्र जेको इलाही मुश्किलातुनि जो सामनो करे करे अॻिते वधी आहे जेको पूरी दुनिया हुनखे ॼाणंदी आहे